बाल बच्चा पढ़ैया तऽ खुशी होइया रोज इसकुल जाइया कोचिंग जाइया तऽ खुशी होइया नीक नम्बरसँ पास होइया तऽ तऽ खुशी होइया ईसभसँ बहुत खुशी होइया बाल बच्चा जे नीक जकाँ रहैया पढ़ैया लिखैया तऽ एहि सभसँ जेछै से बहुते खुशी होइया आओर ओ छोटका लड़का जे छलथि है हमर से फर्स्ट केलथि हैं चौथामे तऽ ओहि सभसँ ओहूसँ बहुत खुशी भेल पढ़ैया नीक नम्बर अनैया बढ़िऑं नम्बरसँ पास करैया ताहि सभसँ बहुत खुशी होइया ईसभसँ हमरा बहुते खुशी बाल बच्चा जे नीक जकाँ रहैया नीकसँ बजैया आपसमे भाय बहिनमे झगड़ नहि करैया एहि सभसँ बहुते खुशी होइया नीकसँ खाइ छी पियै छी रहै छी एहि सभ घुमै फिरै छी ताहि सभसँ हमरा बहुत खुशी होइया